वर्तमान में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम एप का उपयोग हो रहा है हम इसमें स्टोरी अपलोड कर सकते हैं फोटो अपलोड कर सकते हैं तथा यह एक मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है यदि मैं स्मार्टफ़ोन की फायदे कि बात करूँ तो यह एक सुविधाजनक टेक्नोलॉजी है जो हम अपने जेब में लेकर कही पर भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं साथ ही यदि नुकसान की बात करूँ तो इसके डिस्प्ले से जो प्रकाश आता है वो हमारे आँखों के लिए नुकसानदायक है